जय झूलेलाल गुजरात शहर में हिकिड़ो कच्छ ज़िलो आहे जंहिंमें नवरात्रा मल्हाया वेंदा आहिनि जेके नव ॾींहं हलंदा आहिनि सॼे पंहिंजे गुजरात में ई नव ॾींहं इहे त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि नव ॾींहं नव माताउनि जा त माण्हू गरबा कंदा आहिनि हिन में नियाणियुनि खे घुराए करे घरु रोटी खाराईंदा आहिनि अष्टमी ॾींहुं माता जी जो हवन थींदो आहे पोइ ॿारनि खे घुराए करे नंढी नंढी नियाणियुनि खे उन्हनि खे पूॼा करे उन्हनि जा पेर वेर धोई करे उन्हनि खे रोटी खाराए उन्हनि प्रसाद ॾेई करे उहा त्योहार मल्हायो वेंदो आहे सॼे इंडिया में इहे नव ॾींहनि जो कोई त्योहार ई कोन्हे ईअं ई नव ॾींहं त्योहार मल्हायो वेंदो आहे हिन करे